असांजा ग्रंथ आहिनि सरदारनि जो गुरु ग्रंथ साहिब आहिनि उहे सुबुअ जो चई बजे वञी करे प्रकाश कंदा आहिनि गुरुद्वारे में ऐं मथो टेकींदा आहिनि हुननि में इहो आहे हमेशा मथो ढके करे विहणो आहे ऐं ईसाईनि जो आहे बाइबल उहे हर ॼुमें ते वञी करे पंहिंजो क्रिशचन आहिनि उहे वञी करे पंहिंजे हू कंदा आहिनि प्रार्थना कंदा आहिनि ऐं उहे असां असां हिंदू आहियूं असां असां बि हिंदू ई आहियूं असां पंहिंजे उन में असां गीता पढ़ंदा आहियूं रामायण पढ़ंदा आहियूं गीता जो पाठ कंदा आहियूं रामायण जो पाठ कंदा आहियूं ॾिसंदा आहियूं भागवत गीता पढ़ंदा आहियूं सुखमणी साहिब पढ़ंदा आहियूं ऐं ॿियो हम को तो बोलने ही नही आ रा भई